हलो हा ओला कस्टमर सर्विस नंबर हा अंकल इहे अॼु मूंखे तव्हांजे ओला बुक कई हुई त एयरपोर्ट ते छॾियांईं जाम लेट करे छॾियांईं तव्हांजे ड्राइवर विच में कैब ख़राबु थी वयुसि मूंखे ज़रूरी पहुचणो हुओ वरी पेट्रोल बि ख़तमु थी वयुसि जाम देरि करे छॾियांईं मुंहिंजी फ्लाइट ई हली वई मुंहिंजी चईं हज़ारें जो नुक़सानु थी वियो हाणे मां त ॿी फ्लाइट पकड़े वञां थी मां पर तव्हांजे ड्राइवर खे हाणे मां पेसा कोन ॾींदीमांव मुंहिंजो पहिरों ई नुक़सानु थी चुको आहे